नमस्ते सर सर आप वुड शॉप से बोल रहे हैं हमें फर्नीचर चाहिए था जी जी जी बिल्कुल तो हमें अपने घर में फर्नीचर बेड बनवाने के लिए सोफा बनवाने के लिए हमें फर्नी लकड़ी चाहिए थी आपके पास लकड़ी अवलेबल है जी बता सकते हैं क्या रेंज चल रहा है नीम का महुआ का या सागवान का जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो आप किस रेट में दे रहे शीशम की लड़की जी जी बिल्कुल सर अगर हम इकट्ठा अगर आपके यहाँ से ले रहे हैं इतना सारा अगर कुछ लेते हैं तो आप कुछ आपका डिस्काउंट वग़ेरह कुछ देते हैं जी तो आप रेडीमेट बस लकड़ी अपने हिसाब से मतलब वह करवाकर रखे हैं या फिर जिस हिसाब से हम डिमांड करते हैं आप कट करवा के हमें देते हैं जी बिल्कुल अगर हमें फर्निचर और अरे सोफा जैसे बनवाना है छः सात पीस बनवाना है तो सब उसके लिए जो है हमें कम से कम पाँच कुंटल चहिए हमें लकड़ी तो क्या आप अवलेबल कारा पाएँगे शीशम की लकड़ी जी तो सर हम आपके यहाँ से जो है अगर लेते हैं पाँच कुंटल तो लकड़ी बनाने के लिए सोफा तो कितना तक तो वह हो जाएगा

जी जी जी बिल्कुल टे स तो आप हम कल की डेट में आए लेने के लिए लकड़ी

जी बिल्कुल तो हम जी तो आप हम आ जाए वह कल लेने के लिए लकड़ी जी तो ठीक है हम कल कल की डेट में आते हैं चार बजे तक जी तो हम आकर आपसे पूरा वह करा लेते पाँच कुंटल लकड़ी ले लेंगे जी और अगर हमें सागवान की चाहिए तो सागवन की भी मिल जाएगी जी वह तो उसका रेट क्या चल रहा है जी जी कैसे क्विंटल अच्छा अच्छा तो हमें अच्छा कौन सा पड़ेगा सागवान का या शीशम का इन दोनों में से जी तो ठीक है अगर आप कर देते हैं तो हम आकर कल ले लेते हैं और आगे हमारा अगर आप हम अच्छे दाम पर हमें दे देते हैं तो हमारा रिश्ता आपसे बना रहेगा जब भी हमें चहिएगा तो हम ले लेंगे नमस्ते सर